सो मैं एक बर्डे पार्टी ऑर्गनाइज करवा रही हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चे आएंगे तो मुझे उनके हिसाब से जो फास्ट फूड्स का ओर्डर देना है तो बच्चो को बहुत ही ज़्यादा पिज़्ज़ा पास्ता और पसंद है तो मैं चाहूंगी की आप मुझे पास्ता का जो जीतने भी मेनू होते है उसमें स्टार्टअप जो भी होता है वो सारा का सारा मेको बताएं और पिज़्ज़ा और जो भी अलग अलग तरह की वैराइटी होती है एक्स्ट्रा चीज़ वाले तो आप वो भी मुझे बता दें और उसके हिसाब से मतलब जो भी फ़्रेंच फ़्राइज़ और जितने भी होते हैं और मतलब खाने के आइटम्स होते हैं वो मुझे बता दें और और आपको जो बर्डे पार्टी है तो वो ये आठ अगस्त को है तो मैं चाहती हूँ के आप मुझे उसी डेट पर ये सारे के सारे आइटम जल्द से जल्द मेरे घर पर जो मैं ड्रेस भिजवाऊंगी आपको उस पर भिजवा दें और जितने भी प्रॉडक्ट मैंने आपको बताया हैं उन सब में बहुत ही अच्छा मेको आप डिस्काउंट दे दें ताकि क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा हैं और क्योंकि खाना भी ज़्यादा है तो प्राइज़ ज़्यादा लग जाएगा उसका तो मैं चाहती हूँ आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दें